मैं उस टाइम अपनी पड़ाई कर रहा था जिस टाइम मैं खाना बना था मैंने सब्ज़ी बनाने को रख दिया था मैं पड़ाई भी करते जा रहा था और खाना बनाने की तैयारी भी करता जा रहा था इसके लिए मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी बनवाने वाला था मैं तो मैंने फूल गोभी काटी प्याज़ काटे यह सारी चीज़ें काट कर फिर पड़ाई को साइड में रख कर मैं खाना बनाने गया तो मैंने सारे मिर्च मसाले डाल केर खाना बनाने रख दिया तो हम जो भी है सारी चीज़ों को टाल दिया अब खाना बनाने के लिए मैंने सब्ज़ी तो रख दी और फिर उन पकाने के लिए छोड़ दिया और फिर अपनी पड़ाई पर फ़ोकस करने लगा मैं ध्यान में यही भूल गया कि मैंने खाना बना बनाने के लिए रख दी छोड़ दिया है और अपने पड़ाई में ही मग्न हो गया कुछ देर बाद मुझे अलग ही एक दम तेज़ बास आइ की मेरी सब्ज़ी जलने लग गई है तो मैं तुरंत गया और वहाँ से बर्तन पर से प्लेट हटाई तो सब्ज़ी काफ़ी हद तक जल गई थी एवं मेरा खाना ख़राब हो चुका था अब वह किसी प्रकार से खाने लायक नहीं थी उस वक़्त मेरे घर में मेहमान भी आ गए थे तो उस स्थिति के लिए मैं क्या करता था तो फिर मेरे मेहमान जो आए थे उनके के लिए मैंने खाना तो सब्जी तो जल गई थी तो उस स्थिति में मैंने जल्दी से प्याज़ काटे मिर्ची काटी और पोहा बनवा लिया फिर मैंने पड़ाई को साइड में रख के अच्छी तरह से खाना ही बनाया और पोहा बनाया और फिर मेहमानों को खिलाया तो मैंने इस प्रकार से अपनी स्थिति को ठीक किया